चडशें म्हजें वाचन हें मराठीन जाता आनी साहित्य कृती भितर आवडटी साहित्य कृती म्हणजे कादंबरी आनी तितुतलीच श्रीजत जोशी हेंची आनंदी गोपाळ ही कादंबरी आवडटा ह्या कादंबरीन भारतांतली पयली बायल डॉक्टर म्हुणून जिचो उल्लेख केलो वता

बायल डॉक्टर आनंदी गोपाळदास जोशी हिजें चरित्र ह्या कादंबरीन मांडिल्लें आसा ह्या कादंबरीतल्यान किदें शिकपाचें अशेंच आसल्यार खंयचीं कितलीं संकटां येवन ही जी बायल आसा म्हणजे जी जी आनंदी आसा ती आपलें धेय कशा प्रकारे प्राप्त करता हें ह्या कादंबरीतल्यान लेखकान सांगिल्लें आसा जो कोणी वाचक ही कादंबरी वाचता तेज्या मनान जें खंचें धेय आसा ती प्राप्त करपाची उमेद ह्या कादंबरीतल्यान त्या वाचकाक मेळटा एन ती मेळटलीच ह्या कादंबरीन डॉक्टर आनंदी बाई जोशी हिजें ल्हानपण तें तिजें मरण ईत पर्यंतजो प्रवास जो आसा तो ह्या कादंबरीन लेखकान मांडिल्लो आसा आनंदी बाईचें लग्न ल्हानपणीच जाता तें सुद्दां एक व्हड म्हणजे तिज्या पेक्षा वयान दुप्पटीन के चौपटीन व्हड आशिल्ल्या दादल्या कडेन जाता तेजें पयलीं एक लग्न जाल्लें आसता पूण ताजी बायल मेल्ली आसता ताजी एकता जो गोपाळराव आसा ताजें एकच धेय आसा तें म्हणजे आपल्या बायलेन शिकचें कारण जो काळ कादंबरीन आयल्लो आसा त्या काळान बायलान शिकापाचें हें पाप मानिल्लें वता एक ब्राम्हण घराण्यांतली स्त्री शिक्षणा खातीर भायर सरता म्हणजे कित ती कित तरी पाप करता अशें अशी समजूत जी आसा ती त्या काळांतल्या समाजाची आसली एन तें चित्रण अगदी उठावदारपणे लेखकान ह्या कादंबरीन मांडिल्लें आसा आनंदी बाई जी आसा ती शिक्षणाक बेजारताली शिक्षणा कडेन आळस करताली हें पळोवन आन गोपाळडास जो आसा तो तिका शिकपा खातीर बसयतालो आनी जेन्ना ती शिक्षण शिक्षणा कडेन आळशीपणां करताली तेन्ना तो तिका पनिशमँट दितालो मुखार लग्न बीन जावन सगळें जेन्ना ती तिका भुरगें जाता त्या टायमार सारकें दोतोर बी नाशिल्ल्या कारणान तिजो तिजें जें भुरगें आसा तें जन्मताच मरता आनी हांगच्यान खंय तरी तिका तिजें जिवना कडेन पळोवपाचो एक नजर जी आसा दृश्टी जी आसा ती बदलता आनी जी गत आपल्या बराबर जाली तीच गत दुसऱ्या बायलां कडेन जावची न्ही हें तकलेन मतीन दवरून ती शिक्षणा कडेन पळयता त्या खातीर ती अमेरिकेन वता आणी थंय ती शिक्षण घेता थंयच तिका अस्थमा जाता इतलें सुद्दां इतलें सगळें जावन सुद्दां ती अगदी आपलें शिक्षण कम्प्लीट करता भायली अशी म्हणून तिका थंयचे लोक तिका त्रास दिता हें सगळें फाटीं दवरून सुद्दां ती शिक्ष शिक्षण घेता तर दुसरे कडेन तिजो घो भारतान आसता तीय तेज्या मनान अशें दिसता की आपली बाया बायल थंय दुसऱ्या कडेन तर वसना न्ही दुसऱ्या कडेन उलयना तरी न्ही अशे प्रकारचे जे संशय वृती जी आसा पुरूश प्रदान संस्कृती जी आसा ती ह्या कादंबरीतल्यान लेखकान मांडिल्ली आसा तो तिका पत्रांतल्यान एक एक प्रश्च विचारता तुजो पदर किद्याक स तकले वेल्यान सकल गेल्या अशा प्रकारचे प्रश्न विचारून पुरुशाच्या मनान किदें घालमेल आसा एका स्त्री बद्दल ती या लेखकान ह्या कादंबरीतल्यान मांडिल्ली आसा हितुंतल्यान अशें दिसून येता की पुरूश कितलोय शिकू कितलोय तेजे विचार पुढार पुढारिल्ले आसू तरी सुद्दां खंय तरी आपली बायल तेजे तेज्या पेक्षा वर्चड जावची ना न्ही व्हो तो सदांच मतीन दवरता आनी हेंच हे सगळे गोश्टी जेज्या ताज्या पत्रांतल्यान कळटा लास्टाक तिजो दमा अस्थमा जो आसा तो भरपूर वाडिल्लो आसता आनी त्या टायमार अस्तमाचेर वखद ना त्या खाती ती डॉक्टर तिका डॉक्टराची पदवी सुद्दां मेळटा पूण ती उपचार करपाक पावना ती ती थंयच अमिरिकेनच तिका जेन्ना स तिजो जो समारंभ आसता पदवी समारंभ आसता तेन्ना गोपाळराव जो आसा तिजो घो तो थंय वता तिजो सगळो ते प्रोग्राम एटॅण करता आनी त्या नंतर ती जेन्ना रिटन प्रवासाक जेन्ना सुरवात करता तेन्ना अर्द्याचेर घर घरा पावता घर पावन जातगीर तिजो तो त्रास तो आनी वाडटा आणी टी ट्रिटमेण लोकांक म्हणजे प्रॅक्टीस करच्या पयलींच ती मरता असो जो हे जो प्रवास जो आसा तो ह्या कादंबरीन एक श्रीजत जोशी ह्या लेखकान मांडिल्लो आसा त्या कादंबरीतल्यान कोणाकय आपल्यो धेय कम्पीट करचो आपलें धेय कम्पीट करचें कितलेय ज कट परिस्थिती वायट आसली तरी सुद्दां ह्या कादंबरीतल्यान एक उमेद जी आसा ती वाचकाक मेळटा म्हुणून म्हाका ही कादंबरी चड आवडटा आणी ह्या कादंबरीतल्यानूच म्हाका कळ्ळें की पयली बायल डॉक्टर जी आसा ती आनंदी गोपाळडास जोशी आसा आनी हेजो अभिमान हो प्रत्येकान बा बाळगोवचो अशें म्हाका दिसता